जाता हेलो सांग हय जाता बट काय रिपोर्ट जे आसात पळय ते आमकां भायर धाडचे पडटा मुंबय बी सो ते आमकां सोमत्याचे सोमते रिपोर्ट मेळना सो तेका एक दोन दीस लागता हयहय तुमका कॉल करून सांगतले की तुमचो रिपोर्ट हांगासर आयलां सो तुमी कलेक्ट करपाक शकता म्हणून हय सि टी स्केन आसा आयसियूची फेसिलीटी सद्या हांगासर ना आनी तितली अशी म्हणजे डिस म्हणजे ह्या ऐरयेन आमका तितकी गरजूय पडोंक ना आनी इन केस इफ सारकीच गरज पडली एखादो पेंशट जर सारको इतको इंजर्ड आसा जांव ताका आयसियूची गरज आसा जाय जाल्यार आमी मागीर जी एम सी रिफर करता जीएमसीन हय रिफर करतां हय बल्ड चेक अप जाता एक्स रेज आसा सि टी स्केन आसा हय हांगा तरी आमी करुंक ना ते सो ते आमी डायरेक्ट जिएमसीन रिफर करता आनीक तुमकां स्पेसिफीक किदे जाय आसली म्हणजे कसली फेसिलीटी एज इन तुमकां कळपाक जाय आसा काय ना ती ते आता पेंशटाच्या दुयेंसाचेर डिपेंड न्ही जीतली आमचेकडेन आसा फेसिलीटी तसो पेंशट आमकां मेळ्ळो जाल्यार तेजे काम हांगासरूच जाता बट एकाद वेळार जो पेंशट येता जेचे ट्रिटमेंट आमी करपाक शकना तर तसलेच पेंशट मागीर आमी रिफर करतां सो स्पेसिफीक अशें सांगपाक शकना डिपेंडींग कि मनशाक ते किदे दुयेंस आसा ओके ओके थॅक्यू